हमरा सुखपुर गाँवमे सभकिछुके सुविधा अछि जे अहाँकेँ बस भऽ गेल ई रिक्शा भऽ गेल टेम्पू भऽ गेल जिप्सी भए गेल कतहु अहाँ जा सकैत छी कोनो कतहु भी अहाँ खड़ा रहबै कतहु भी अहाँ जा सकैत छी कोनो कोनामे खड़ा रहबै ओतय गाड़ी लागि जायत अहाँकेँ ओकरा लेल कोनो दिक्कत नहि छै हमरा गाँवमे इएह टा खूबी यए जे गाड़ी घोड़ाके कोनो दिक्कत नहि यए कतहु अहाँ जा सकैत छियै सहरसा जेबै पटना जेबै भागलपुर जेबै सुपौल जेबै तुरन्त अहाँकेँ गाड़ी मिल जायत तुरन्त ओकरा लेल अहाँकेँ कोनो दिक्कत नहि अछि जेतय मन अहाँकेँ ओतय जा सकैत छी हरचीजके सुविधा यए लोक जाइत छै तिलेश्वर बाबा पूजा करय लेल ओकरो लिए गाड़ी अहाँकेँ निकलबै तिलेश्वरोसँ गाड़ी मिल जायत कोनो ओकरा लेल कोनो दिक्कत नहि छै ओकरा लिए अहाँकेँ कोनो दिक्कत नहि होइत छै अहाँ की कहैत छै तकरबाद कोनो भी कोनामे खड़ा रहबै कतहुसँ अहाँकेँ गाड़ी मिल जायत कतहुसँ भी अहाँकेँ गाड़ी मिल जायत जे अहाँ कतहु भी जा सकैत छी ओकरा लेल कोनो अथी नहि छै ई रिक्शा टेम्पू जिप्सी तकरबाद अहाँकेँ बस सभकिछुके सुविधा छै हमरा गाँवमे कोनो दिक्कत नहि अछि कतहु भी अहाँ जा सकै छियै हमरा गाँवके सभकिछु सभकिछु अच्छा अछि व्यवस्था मार्केटो अच्छा अछि हमरा गाँवके सभकिछु अच्छा अछि जे अहाँ कतहु भी अहाँ जा सकैत छियै कतहु भी ओकरा लिए अहाँकेँ कोनो दिक्कत नहि अछि जे अहाँ सगरे अहाँ जा सकैत छी पैदल जाइ के अथी नहि होयत अहाँकेँ जेबमे पाइ यए कोनो रिक्शा कए सकैत छी ई रिक्शा टेम्पू सभकिछु अहाँ कए सकैत छी आओर की कहब हम आबू हमर सुखपुर गाँव कहिओ सुपौल जिला भेल